जय झूलेलाल असां भारत वासी आहियूं राम कृष्ण जे जनमु जा आहियूं असां तकलीफ़ करे पारि थिया आहियूं अंग्रेजनि जी तकलीफ़ू जाम ॾिठियूं आहिनि असांखे खाइण लाइ बि तकलीफ़ जामु ॾिनी हुयूं धीअरुनि खे मथां धीअरुनि जे मथां बि ज़ुल्म कया अथऊं हिंदुनि खे बंदि करे मारियो अथऊं सिखनि खे सिखनि खे बि मारायो अथऊं घणी ज़ुल्म कया अथऊं उॿिथो करे कारे पाणीअ जी सॼा बि ॾिनी अथऊं असां हिन तकलीफ़ में आहियां इन तकलीफ़ मां बि असां उथिया आहियूं असांजा भ भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी इन्हनि इन्हनि बि ज़ुल्म जामु इन्हनि ते बि ज़ुल्म जामु कया अथऊं आवाज़ु खणियो अथऊं इन करे असां आज़ाद थिया हाणे असां हाणे आज़ाद थिया आहियूं हिन सां मुल्क सां देश सां आजाद थियो आहे ऐं सबिरनि खे सबूत कर इन्हनि खे नमस्कारु आहे